रातिमे हम चिड़ै पंछी देखलियै रहय जेना दिनमे देखल जाइ छै स्पष्ट तहिना रातिमे नहि देखल जाइ छै उल्लू सबके आँखि चमकै छै तऽ ई पता नहि चलै छै जे ओहिठाम उल्लू बैठल छै चिड़ै जे जाइ छै से नहि पता चलै छै अन्हारमे जे ई चिड़ै जाइ छै की जाइ छै उल्लूके आँखि चमकै छै आओर चिड़ै सब ओना काला काला देखल जाइ छै पूरा तऽ